भैंस खरिदै हियै ने भैंस खरिदा खरिदै हियै तऽ ओहिमे मतलब ओहिमे देखल जाइत छै नसल जे कैसन भैंसी छै तऽ ओ लेबै तऽ ओ भैंसीमे तऽ लेलियै रऽ तऽ पचास हजारमे लेलियै ने भैंसी तब उजरे छै कालामे छै कालामे छै ने ओकर ने अथी देखैमे बढ़िआँ लगलै नाटेमे छै भैंसी अच्छा छै तऽ ओ लेलियै तऽ खानामे दै छियै मतलब जौ दै छियै जौ भुस्सा दै गहुँमबला आ ओहिमे घट्ठा खिलबैत छियै घट्ठा दै हियै चोकर दै हियै चोकर दए दए कऽ तब ओकरा खिलबैत छियै बढ़िआँसँ तेकरबाद ओ अथी जै छै लरकट्टी छै लरकटिया दै हियै बुनै हियै तऽ खेतमे तऽ ओसब काटै हियै तब काटि कऽ आनै हियै तब घट्ठा बनबै हियै घट्ठा बनाइके तब ओइके भुस्सा आ जै बला कुट्टी ई सब मिलाइके दै हियै तऽ खाइ छै भैंसी तऽ ओहिमे दूध होइत छै अच्छा अगर नहि दै हियै तऽ दूध नहि होइत छै तऽ कम दूध पड़ैत छै एना जेत्ता जेतना मतलब खिलैबै तऽ होबे ने करतै दूध तेकरबाद गाय छै तऽ गायमे

होइत छै भैंसी तो ओ सब देखएमे बेसी करिके कालेबला अच्छा लगैत छै जे काला छै तऽ ठीक रहैत छै नसल अच्छा छै आ गायमे तऽ गाइयोमे छै गायमे छै तऽ एगो कालामे हो जाइत छै एगो भुरामे होइत छै गाइयोमे ओकरो बारेमे खिलबै इहए होइत छै कुट्टी भुस्सा गहुँम कऽ भुस्सा होइत छै जै होइ जाइत छै आ मकैके घट्ठा गहुँमके घट्ठा मिलाइके बनबै छियै बनाइके तेकरबाद ओकरा खल्ली पड़ैत छै खल्ली दै छियै सुधा दाना दै छियै ई सब फेटफाटि कऽ ओकरा खिलबैत छियै तऽ तीनगो चारिगो चीज पड़ैत छै खाइ लए चोकर दै हियै ओसब मिलाइके तब खिलबैत छियै तब होइत छै बढ़िआँ तब दूध दै छै दिनमे अच्छा जे दिनमे खाइत छै तऽ रातिमे दूध ओकरासँ कम होइत छै आ रातिमे अगर भोरमे खिलबै हियै तब रातिमे दै छियै आ चाहेँ सुबहमे खिलबै हियै तऽ रातिमे दूध दै छै कम आ दिनमे जादे पड़ैत छै दूध भैंसी गैयामे तेकरबाद खिलबैके छै इहए सब खिलबैत छियै भैंसीके तऽ गाइएके गाइयोके खिलबैत हियै तऽ इहए दै छियै भैंसोके खिलबैत छियै तऽ इहए मकै कुट्टी भुस्सा दै छियै चोकर चुन्नी खल्ली सुधा दाना ईसब दएकऽ भैंसीके खिलबैत छियै अभी तऽ भैंसी है चारिगो भैंसी है चारोके तऽ तीन बोझा घास आबैत छै चारि बोझ घाँस आबैत छै घाँस आबैत छै तिन चारि दाकऽ खाना ओकरा पड़ैत छै तीनदा खाना बहुत भए गेलै तीनदामे मतलब दै छियै तऽ चोकरे चुन्नी दै हियै ओहिमे मिलाबै हियै मिलाइके पानि पड़ैत छै पानि दएके महि दै छियै महलाके बाद ओ खाइ छै ठीक रहैत छै अगर सुखल दै छियै एका एका अइसिहे तऽ ओ उपछिके धए दै छै तो पहिले ओकरा मिलबै हियै चोकर चुन्नी मिलाइके महि दै छियै तब खाइ छै ढङ्गसे अइसे नहि खाइत छै गायकऽ गाइयो अइसा है गाइयो अइसे है तऽ ओहो होइत छै तऽ सुखल तऽ नहिए ने खाइत छै एतुका आदमीयो छै आदमीयोके सुखल तऽ नहिए ने खाइ सकैत छै ओकरोमे दालि चाबल आलू मिलबैत छै तऽ खाइत छै इहो माने छै से जहाँ अइसे सुखल भोजन दए देबहो आगाँमे तऽ नहिए ने खाइ सकतै ओकरो भी पड़ैत छै घास भुस्सा चोकर घट्ठा घट्ठा पड़ैत छै मकैके मकैके दहो चाहे गहुँमके दहो कोनो चीजके दै छियै तऽ खल्ली पड़ैत छै सुधा दाना दए कऽ ओकरा महि दै छियै महि कयलाके बाद ओकरा दै छियै महि कऽ तब पानि पिला दै छियै गायकऽ गायकऽ पानि पिलाइके तेकरबाद खाना दै छियै आ सब मिलाइ कऽ दए दै छियै तऽ खाइत छै दूध होइ जाइ पाँच पॉँच छओ लीटर दूध राति कऽ हो जाइत छै चारि लीटर तीन लीटरसे चारि लीटर दिनमे पाँच लीटर दूध फेरो पाँच लीटर होइ जाइत छै गायकऽ आ भैंसीमे तऽ भैंसीके तऽ गायके तब होइए जाइत छै भैंसियोमे हो जाइत छै चारि लीटर पाँच लीटर रातिमे तऽ दिनमे हो जाइत छै साढ़े चारि लीटर दूध अगर खिलबैत छियै बढ़िआँ नाहित तब भैंसीके नसल तऽ बढ़िआँ छै भैंसीके पहिले तऽ गाइए पोसैत रहिऐ चारि पाँच गो गैया रहै आब तऽ चारि गो पाँच गो भैंसिए हए भैंसिए पोस पोसैत छियै तऽ भैंसिए पोसैत हियै तऽ इहएमे ई सबके जानकारी छै दै हियै खाइ लए पानि अभी तऽ धुपके समय छै चारि पाँच बाल्टी तऽ पहिले पीबे करैत छै पानिए पानिए पिलाके बाद फेर चारि पाँच बाल्टी करिके धोबैत छियै धोइके तेकरबाद फेर सानी लगबै हियै खाइ लए दै हियै देलाके बाद तब खाइ छै बढ़िआँ से महि महि दै छियै तब अच्छासे खाइ छै खल्ली चोकर सब भुस्सी सब मिलाइके दै हियै तब खाइत छै बढ़िआँ